अभीके समयमे जे अभीके समयमे जे मैथिली भाषा छै वो ओ सब लोककेँ बोलएमे झिझक आबैत छै लागै छै कि अनकम्फर्टेबल जैसा फील हो रहलो छै एकरो कारण सबसँ बड़ा छै कि हमरो सुनिकेँ इंगलिश भाषा जे छै हर जगह पर इंगलिश कंप्यूटरमे भी इंगलिश हर जगह इंगलिश इंगलिश इंगलिश हो गेलो छै आओर सरकार भी इंगलिशके बढ़ावा दए रहलो छै कोइ इंगलिशके इन्टर मैट्रिकके बाद जैसे इन्टरमे जेतै बिना इंगलिश लेने ओकर कोइ उपाय नहि छै कही जॉबके लिए जेतै तऽ इंगलिशमे ही इन्टरव्यू हेतै किछु भी आई टी सेक्टरमे जाए किछु डॉक्टर बनना छै तऽ ओकरो लिए इंगलिश चाहि तऽ ओ लोग इंगलिश पर जादा जोड़ दए रहलो छै कैलाकि एकरा सरकार हर इंगलिश इंगलिश इंगलिश आबि जाए छै आर भारत तऽ छोड़ी कऽ तऽ इंग्लैंड वाला चलि गेलै लेकिन भारतमे अभी भी इंगलिशके गुलामी छाएले छै यहाँ कऽ लोकल लैंग्वेज यहाँ कऽ कल्चर ई सबकेँ सब सब पर कोइ ध्यान ही नहि दै छै सबके लागै छै हम अगर अपन भाषा बोलबै तऽ हमर बेईज्जती हो जेतै लोक कहतै कइसन भाषा बोलए छै ई सब चुनौती छै अगर एकरा भी सरकार प्रोटेक्ट करतै आओर एकरा कम्पलसरी बनेतै इसकुल कॉलेज हर जगह पर पढ़ाबऽ लगतै ई सँ भाषाके प्रोत्साहन देतै तऽ ई भाषा भी बहुत बहुत लोग तक जेतै ओकरा प्रचार प्रसार हेतै